हाँ मैंने एक बार सोचा था कि मैं जो मैं खाना बनाती हूँ तो क्यों ना मैं अपना टिफिन सेंटर खोलूं लेकिन हमारे घर वाले जो हमारे घर परिवार के मेरे पिता जी लोगों को जो थे तो उनको ये काम पसंद नहीं आया था वो मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि हम ऐसे बाहर जाके टिफिन विफिन का काम कर सके उनके मतलब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी कि मतलब मुझे उत्साद है या मैं बना सकूं जिसके कारण मैं अपना टिफिन का सेंटर नहीं चला पाई और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं खुद का अपना टिफिन सेंटर खोलना चाह रही थी जिसके कारण पर मैं नहीं खोल पाई कुछ इसु फाइनेंशियल इसु के कारण नहीं खोल पाई और घर परिवार एग्री नहीं हुए इसके कारण नहीं खोल पाए जिसका मुझे बहुत वो है और मैं आगे चलकर लेकिन सोच रही हूँ कि मैं अपने खाना पकाने का जो शौक है मेरा मैं उससे कुछ ना कुछ अपना एक बिजनेस मतलब टिफिन सेंटर टाइप टिफिन सेंटर हो गया या तो कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहती हूँ अब उसके लिए मेरे को परिवार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं अपने पापा लोगों से ही बात कर रही हूँ कि मुझे खुद का अपना एक खाना का टिफिन सेंटर या तो कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की अनुमति दें